छठि पाबनि अहाँके देखिऔ कातिकमे होइ छै अहाँके पहिने कि कहै छै अहाँके चुल्हा पारल जाइ छै खरनाके छठि पाबनि अहाँके बहुत सुन्दर होइ छै बहुत सुन्दर अहाँके मनाएल जाइ छै अहाँके सहरसा जिलामे अहाँके खरनाके चुल्हा पारल जाइ छै एकटा अहाँके तकर बाद भरि दिन सहिकऽ खरना होइ छै अहाँके रातिके खरना होइ छै जते अहाँ डाली करै छिए सबके नवेद देल जाइ छै अहाँके जतेक बाल बच्चा अइ कुल पलिवार अइ सबके नवेद देल जाइ छै बाल बच्चाके बाबा दीनेनाथके नामसँ खरना होइ छै अहाँके फेर अहाँके एगो दूगो चूल्हा पारै छै एकटा भऽ जाइ छै खरना दिना एकटा भऽ जाइ छै अहाँके बिहान भने फेर ओकरा होइ छै कोनिआ होइ छै अहाँके सुपती होइ छै अहाँके चङ्गेरा होइ छै छिट्टा होइ छै अहाँके पकमान पाकै छै केरा होइ छै सेब सनतोला अनार अहाँके की कहै छै सब फल देल जाइ छै सबटा कि कहै छै डालाके साजल जाइ छै सूपमे अलग साजै छै कोनिआमे अहाँके अथी छिट्टामे दौरामे जे होइ छै अहाँके सबटा ओहिमे सजि बजिकए अहाँके बिहान भने अहाँके घाटपर जाइ छै घाटपर जाइ छै अहाँके सँझुको अरघ जाइ छै अहाँके ओहिठाम अहाँके केतारी होइ छै टाभ होइ छै नेबो होइ छै अहाँके कि कहै छै सबटा लऽ कऽ अहाँके ठाढ़ होइ छै पानिमे ओइठाम गेल सबटा घाटपर पसारलक घाटपर पसारिकऽ दीप नेसलक अहाँके दीप नेसिकऽ सबटा अहाँके कलश होइ छै कलश दऽ कऽ अहाँके पानिमे ठाड़ होइ छै केरा लऽ कऽ सेब सनतोला नारियर लऽ कऽ अहाँके रुना माइके नामसँ साँझके अहाँके कि कहै छै ठाड़ होइ छै पच्छिम बगल जेनेसँ साँझके गोसाईं भगमान किरिन डुबै छथिन ओहि मुँहेँ जे साँझके ठाड़ होइ छै तकर बाद ओ भऽ जाइ छै तऽ अहाँके फेर सजि बजिके चलि आबै छै चलि आबै छै फेर अहाँके भोरके भोरके फेर अहाँके दौरा आओर सब फेर उठाके जाइ छै